उज्जैन में होम इस्टे के लिए कहीं उज्जैन में रुकने के लिए ठहरने के लिए कई सारी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं जैसे होटल होम इस्टे धरमशालाएँ ऐसे कई अलग अलग तरह के ये चीज़ें हैं यहाँ पर और पर्यटकों के ठहरने के लिए हैं और वहीं कहीं अलग अलग सुविधाएँ हैं किसी में कुछ किसी में कुछ अलग अलग सुविधाएँ भी दी जाती हैं वहीं पैसा जो रेंट है या जो किराया है लिया जाता है उसके साथ सभी अलग अलग सुविधाएँ हैं यहाँ पे होम इस्टे में भी आप अपना सब ले के साथ आसानी से रुक सकते हैं और इसी टाइप से कहीं अलगअलग चीज़ें यहाँ पर रुकने के लिए व्यवस्था है